زبان وقت کے ساتھ مختلف عوامل کے ذریعے بدلتی رہتی ہے کوئی سماجی و سیاسی نظریے کے حساب سے اور کبھی تعلیمی نظام کے اعتبار سے اس طریقے سے زبان ہمیشہ تبدیلیاں ہوتی آئی ہے جیسے ایک انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے جاتا ہے تو وہاں کے جو عوام بول چال ہے اس میں وہ رائج ہو جاتی ہے وہ بھی اپنی زبان ساتھ لے کر جاتا ہے اور کچھ زبانوں کا انداز ان کو ہوتا ہے تو ایک دوسرے جو ہیں مل میل ملاپ کے کارن زبانیں خلط ملط ہو جاتی ہیں تو ایک نئی زبان نظام شروع ہوتا ہے ایک نئی زبان کا عروج ہوتا ہے جو زبان کی تبدیلیوں میں شمار کیا جاتا ہے ایک اگر کوئی سفر کرتا ہے بجنس کے پرپس سے یا تجارت کی غرض سے تو وہ آدمی جب کہیں تاجر بن کر کے کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو جہاں دوسری زبانیں بولی جاتی ہیں تو وہ کچھ اپنی زبانیں لے کے جاتا ہے سامنے والے کی زبان سے میل ملاپ کرتے ہیں تو ایک نئی زبان وجود میں آتی ہے جو زبان کا بدلاؤ کہا جا سکتا ہے اسی طریقے سے کئی ساری چیزیں ایک سماجی تعلقات ہیں جو ایک دوسرے رہن سہن کے کارن اور شہر کے رد و بدل کے کارن سفر کے غرض سے اور تجارت کی غرض سے اس طرح کی معمول پیدا ہوتی رہتی ہے اور ایک صدی کے حساب سے جب ایک دوسری جنریشن پیدا ہوتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں دوسرا انداز پیدا کرتی ہے اسے دوسرے ماحول یا انوائرمنٹ میں پالا پوسا جاتا ہے بڑا کیا جاتا ہے جو وہ وہاں سیکھتا ہے اور آ کر جس علاقے سے گیا تھا دوبارہ وہ اس علاقے میں آتا ہے تو ایک نئی زبان لے کر آتا ہے جس کے اثرات اور زیادہ ان لوگوں پر بھی نمایاں ہو جاتے ہیں جو وہاں کی عوام ہوتی ہے وہاں بھی ایک نئی زبان وجود میں آتی ہے اس طریقے سے زبان ہمیشہ بدلتی آئی ہے تبدیلی ہوتی آئی ہے مختلف جو ہے مرحلوں سے گزرتے ہیں لوگ باگ اسی طریقے سے زبانوں میں بھی ایک اس طرح کا رد و بدل رد عمل ہوتا ہوتا ہوا آتا ہے اور یہ زبانیں جو ہیں وقت کے ساتھ ماحول کے ساتھ فضاؤں کے ساتھ رخ بدلتی رہتی ہے اس زبان کا انداز بھی بدلتا رہتا ہے